شوشل میڈیا اور آنلائن پلیٹفام دہلی میں تعلیم کے تئیں بہت سے مثبت کردار ادا کر رہے ہیں آفلائن تعلیم بہت سے لوگوں کے لیے کچھ جیسے اسکلس کی تعلیم ہے مشکل تھی تب وہ آنلائن تعلیم حاصل کر کے بہت سے لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ٹیلی سیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ورڈ سیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ایکسل سیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے شوشل مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں فیسبک کو کیسے مونیٹائز کرتے ہیں یا لنگڈن کو کیسے مونیٹائز کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کو کیسے مونیٹائز کرتے ہیں تو آنلائن تعلیم کے ذریعے سے ایک بڑا کارواں بڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بھی بنیادی تعلیم ہے بچوں کو جو ہے ایک مدت تک آنلائن تعلیم سے دور رکھا جائے بچوں کو ڈائریکٹ آنلائن تعلیم کے اندر نہ ڈالا جائے اور جو بڑے افراد ہیں جو جن کا ایک لمبا وقت گزر چکا ہے جو اٹھارہ سال کی عمر پار کر چکے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے زندگیوں میں وقت نہیں ہے آنلائن تعلیم بہت ہی مثبت کردار ادا کر رہا ہے باجیوز بھی مثبت کردار ادا کر رہا ہے بہت سے جو وہ ہے بڑی بڑی کوچنگ سینٹر ہے جس کو آپ آفلائن میں نہیں پڑھ سکتے آنلائن ان کا کورس سستا ہے تو آپ وہاں سے آنلائن کورس سستے میں خرید کر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں جیسے درشٹی وغیرہ ہی ہے تو اس کا آفلائن بہت مہنگا اور آنلائن جو ہے سستا تو بہت سے لوگ جو غریب گھرانے کے بچے ہیں وہ آنلائن ان کا کورس خرید لیتے ہیں اور اس سے ان کو بھی آسانی ہو جاتی ہے تو آنلائن تعلیم بہت سے اعتبار سے مثبت پہلو کا حامل ہے اور کچھ اعتبارات سے منفی پہلو کا بھی حامل ہے اور ہر چیز کے مثبت اور منفی دونوں ہی پہلو ہوتے ہیں لیکن اگر آنلائن تعلیم کو مثبت پہلوؤں میں استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے اسکلز ڈیولپمنٹ کے لیے اسی طریقے سے لینگویج لرننگ کے لیے آنلائن تعلیم بہت ہی بینیفیشیل ہے بہت ہی فائدے مند ہے